में बी इक स्कूल च टीचर लग्गी दी आं तो मेरा इ'यै आखना कि अपनी असें जैदा कोला जैदा अपनी जेह्ड़ी ऐजुकेशन ऐ उस्सी जैदा कोला जैदा अस परमोट करचै अग्गें लेऔचै जेह्दी बजह् कन्नै कि किश ऐसे साढ़े जि'यां ऐस्स सी न ऐस्स टी स्टुडैंट न उ'नें ऐच्च ऐ ऐसियां कोई मुश्कलां जेह्ड़ियां उ'नेंगी दिक्खनै पौंदियां कि जेह्दी बजह् कन्नै केईं ऐसे होंदे कि स्टयूलकास्ट दे लोक जां ऐस्स सी दे कि जेह्दे उ'नेंगी अपनियां अग्गें पढ़ाई करने बास्तै उ'नेंगी किश फीसें दा करने पौंदा कि नेईं देई पांदे ते अग्गें नेईं पढ़ी पांदे हैन ते मेरा इ'यै ऐ कि में इ'यै आखना चाह्न्नी आं कि मेरे जेह्ड़े बच्चे न स्टूडैंट न जेह्ड़े ऐस्स सी ऐस्स टी दे न उ'नेंगी इक स्कालरशिप दी स्कीम जेह्ड़ी ऐ ओह् दित्ती जाए और केंई बारी अस बाह्र जो साढ़े बच्चे पढ़न जंदे न ऐस्स सी दे ऐस्स टी दे ते उ'नेंगी बाह्र रौह्ने कन्नै कि उ'नेंगी इक होस्टल जेह्ड़ा ऐ ओह् दित्ता जाए ताकि बच्चें औने जाने गी कोई प्राबलम नी होए ते उत्थै बैठियै जेह्ड़ा अपने होस्टल च बैठियै ते अपनी जेह्ड़ी पढ़ाई ऐ ओह् अच्छी तरह् करी सकन ते कन्नै जेह्ड़ी ऐ स्कालरशिप दी जेह्ड़ी स्कीम ऐ ओह् बच्चे गी देनी चाहिदी ऐ ताकि बच्चा अपने आप च अच्छी तरह् अपनी पढ़ाई जेह्ड़ी ऐ पूरी करी सकै अपनियां जरूरतां पूरियां करी सकन ते जिसदी बजह् कन्नै कि साढ़ी जेह्ड़ियां मुश्कलां थोड़ियां हल्ल होङन और बच्चे जेह्ड़े न अच्छी तरह् पढ़ी सकङन